मां कवीता टेकवानी मुंहिंजो शौक़ु जेको आहे उहो रोटी ठाहिण जो आहे कोविड जे टाइम में मूं पंहिंजी बिल्डिंग में जेके बुज़ुर्ग माण्हू रवंदा हुआ जंहिं जा ॿार बच्चा दुबई में या परदेस में रहंदा हुआ उन्हनि खे मूं रोटी ठाए ठाए सॼे कोविड टाइम में मोकिली हुननि मूंखे घणेई आशीर्वाद ॾिनो मुंहिंजी घणी साहेड़ियुनि मूंखे चयो कि तूं सिंधी खाधो सुठो ठाहींदी आहीं त तूं कुझु कर त मूं शुरूआत कई मूंखे रिस्पोंस बि सुठो मिलियो जीअं दालि पकान मिठी मानी चोथा मुंहिंजो नॉनवेज बि सुठो ठहंदो आहे हू मूं घणेई कम बि कयो मिठाइनि में मुंहिंजो हथु सुठो आहे सिंधी मिठाई ख़ोराक काजू जी मिठाई नारियल जी मिठाई टोशा साटा पर हेल्थ इशू जे करे मतलबु पंहिंजे सरीर जे करे मां एतिरो कमु वधाए कोन सघियसि और मां हुनखे अॻियां कंटीन्यू कोन करे सघियसि छो कि माइनि जी दिक़त पिए थी पर मुंहिंजो हथु रोटी में सुठो आहे इनकरे मूंखे प्राउड आहे हिन ॻाल्हि ते घमंड आहे कि अगरि मां चाहियां त मां कुझु बि करे थी सघां एटलीस्ट रोटी ठाहिण में कोकी मां ॾाढी सुठी ठाहे वठंदी आहियां ऑन डिमांड मूंखे हू घणेई ऑडर मिलिया बि पिए बट ठीकु आहे करे कोन सघियसि मर्दनि खे ॻाल्हि कोन समुझ में पिए आहीं पोइ मां बि थकण लॻियसि त मूं हिन कम खे छॾे ॾिनो पर हा हिन ॻाल्हि ते मूंखे प्राउड आहे कि जॾहिं केर कोन पिए कमायो त मूं कमायो पिए